जॾहिं असां पक्षी विहार घुमण वियासीं असां इलाही तरह जा पक्षी ॾिठा इलाही सुंदर ख़ूबसूरत रंग बिरंगा इलाही पक्षी हुआ पोइ हुन मां सभिनि खां वधीक मूंखे जेके मन खे लुभायन मोर हुआ उन में अछा मोर बि हुआ और रंग बिरंगा मोर बि हुआ हुननि खे ॾिसी करे मन इलाही ख़ुशि थिए पियो छोकी कॾहिं त उहो पंहिंजा पंख फैलाए वठनि पिया हिकदमि रंग बिरंगा पंख हुननि जा और घुमी घुमी करे ईअं नचन पिया और कॾहिं उॾामी करे उहो छत ते हली वञनि पिया जेका हुननि जो ठहियलु हुओ उते छत ते हली वन वञनि पिया उन जी त इलाही सुंदर लॻे पियो उहो ॾिसी करे और लॻे पियो वाक़ई में ईश्वर जी हीअ रचिना केतिरी ख़ूबसूरत आहे अछा वारा मोर जेके हुआ उहे बि इलाही सुंदर लॻनि पिया हू बि जॾहिं पंख फैलाइनि पिया त पूरा अछा पंख हुआ हुननि जा त मन खे इलाही सुठो लॻे पियो उन्हनि खे ॾिसी करे हुननि खे नृत्य कंदे ॾिसण ॾिसण में बि इलाही सुठो लॻे पियो